मीडियाक अर्थ होइत अछि

बात हो आ कि समाजक आ से खूब नीक जकाँ भारतीय मीडिया ओहि भूमिकाकेँ अपन निर्वहन कऽ रहल अछि कहलो गेल अछि जे मीडिया जे होइत अछि ओ लोकतन्त्रक चारिम स्तम्भ थिक से वास्तवमे तेहन सन लगैत अछि जखन हम अपन भारतीय मीडियाक बारेमे विस्तृत रूपसँ जानकारी लैत छी वा ओकरा विचार करैत छी तऽ लगैत अछि जे एकर जे समाचारसभ अछि से प्रासङ्गिक रहैत अछि ताहिमे भारतमे तऽ बहुत रास चैनलसभ अछि बहुत रास मीडिया अछि बहुत रास अखबार अछि जाहिमे से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सेहो अछि आ सोशल मीडिया सेहो आइ काल्हि बहुत बेसी सक्रिय भेल अछि तेँ अखबारके जे मीडिया अछि जकरा प्रिन्ट मीडिया कहैत छियै तकर महत्त्व सेहो तहिना अछि बहुत रास चैनलमे किछु न्यूज़ चैनल एहनो अछि जे बहुत बेसी लोकप्रिय अछि तहिना अखबार सेहो बहुत लोकप्रिय अछि बहुत रास से अखबारो छै मुदा ताहिमे किछु अखबार से हमरो बहुत नीक लगैत अछि जहिमे जँ कहल जाय किछु नाम लेल जाय ताहिमे हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार जे अछि से हमरा नीक लगैए हम ओकरा पढ़ैत छी तहिना न्यूज़ चैनलके विषयमे जँ कही तऽ ओ आजतक होइ चाहे जी न्यूज़ होइ कि ए बी पी होय एकरा सभक जे किछु विशेष प्रोग्राम अबैत छै कार्यक्रम रहैत छै ओ हम निश्चित देखैत छी कारण जे ओ हमरा नीक लगैत अछि ओकर बात प्रासङ्गिक रहैत छैक